आं गोदो आंनि बिफाया खेराइ जाग्रा थारमोन फिसा फिसौ लोमजानायबो मिथियामोन साजानायबो मिथियामोन जेराव खेराइ जायो खेराइ जायो बावल' होसो लांग्रामोन दा बिबादिनो आंनि बिदाफ्रा थैयैनो थैयैनै सानैसिम थैदों आरो आंबो थिन मास आं आं थिनमास जानाय समावनो बोराया जौ लोंयैनो लोंयैनो थैदों दा आंथ' खुनु रुखुमयै आंना बिमाया गोदाव सोराव मालायनाव न' खनफिननानै मालायनाव थानानै आं खुनुरुखुमै सराय फाल्ला फरायबाय आं गोसो दंथारोमोन मिट्रिक पास जानानै मास्टारफोर साख्रि मावनो बिफोरबायदि सुबिदाखौ मोनाखिसै आरोखि आं दा मा खालामबावनो आंनि खाफालानो बिनो नामा आं बिदि साननानै दुखु खालामो आरखि खुनुरुखुमै मालायनाव थानानै साफिना थानानैनो फाइभखौ पास खालामदां फासख्लासाव आमफ्राय सिक्स आव तिन मास फरायनोमोन्दां बिनिफ्रायनो गैया बन्द जानांदों